हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जिद और जिनका उपयोग व्यसायिक व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आसपास कान्हा नेशनल पार्क है जिसकी लकड़ी को जो कटाई वाली लकड़ी है उसको काट के लोग बाहर ले जाके बेचते हैं यहाँ पे माइंस है मैग्नीस की माइंस है खनिज यहाँ पाया जाता है जो कि बाहर के राज्यों और देशों में जाता है और वहाँ पे उसका प्यूरीफिकेशन होता है और वो बेचा जाता है